ہاں ہیلو سر کے ایف سی سے بات کر رہے ہیں نہیں میں نے کچھ سامان کچھ کھانا آڈر کیا تھا تو وہ کھانا تو آگیا ہے لیکن میرے ابھی کیش چیک کیا تو میرے پاس تو کیش ہے ہی نہیں ہے تو کیا آپ کیش آن ڈلیوری کرا سکتے ہیں میرے پاس کیش نہیں ہے پے آن ڈلیوری کرا سکتے ہیں اگر کرا سکتے ہیں تو کرا دیجیے نہیں تو پھر مشکل ہے ہاں سر وہی تو ہم بول رہے ہیں کہ کیش آن ڈلیوری ہے میرے کیش آن ڈلیوری نہیں ہے میرے پاس پے آن ڈلیوری کروا دیجیے تو سر دیکھ لیجیے میں نہیں تو کھانا واپس کر لیجیے آپ کیا کر سکتے ہم تو سر آپ سے تو بات کر رہے تھے کہ اب اچانک ہم چیک کئے تو میرے پاس تو نہیں ہے نا کیش اب پے آن ڈلیوری ہے تو پے آن ڈلیوری آپ اپنے کسٹمر کو بول دیجیے اب جو آڈر لے کے آیا اس کو بولیے نا پے آن پے آن ڈلیوری لے لینے کے لیے کیش آن ڈلیوری تو میرے پاس نہیں ہے کیا کر سکتے آپ اب آپ ہی بتائیے سر ہاں سر ہم تو وہی بات کر رہے ہیں نا ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں پے آن ڈلیوری کرا سکتے ہیں تو کرا دیجیے دیکھے پے آن ڈلیوری ہو سکتا ہے تو سر دیکھیے نہیں تو پھر میرا آڈر کینسل کر دیجیے اب کیا کر سکتے ہیں